سسلام علیکم و رحمتہ اللہ ورکاتہ خریت سے ہیں جناب

میں نے سنا ہے کہ آپ کے آپ ایک بہترین بروکر ہیں اور زمین کے زنی زمین کے بار میں آپ کو اچھا تر معلومات ہے اور آپ زمین کو خرید و فروقت کرتے ہیں اور مجھے زمین چاہیے تے ارریا کے اندر کیا اس کے لیے کوئی اچھی جگہ ہے جو ہمارے لیے مسب ہو رہنے کے اعتبار سے ہمیں اچھی سے اچھی جگہ چاہیے جو دس پندرہ کے اندر جس میں راابستہ ہو اسکوائر فٹ اچھا ہو پندرہ لاکھ اس کے بیچ میں لگ بھگ تین سے چار کٹھا کے قریف چاہیے تو یہ زمین اس کی کیا نام گی زمین کی کیا نوعیت ہوگی

اچھا ایسے آپ کے آفس کا ٹائم کیا ہے آپ کی آفس کب کھلتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں ان شاء اللہ آفس وہ کے آپ سے بات کروں گا مکمل ٹھیک ہے السلام علیکم